آپ کسی ایسے شخص کے لیے مشورہ دیں گے جو ابھی ڈرائنگ کی شروعات کر رہا ہے ہاں میں ایک ایسے شخص کے لیے مشورہ دے رہا ہوں جو کہ میرا کافی قریبی ہے میں اُس کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو تم ابھی ڈرائنگ سیکھنے کی شروعات کر رہے ہو اِس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے تو شروعات میں جو بھی تم نے ڈرائنگ سیکھی ہوگی اسکول اور کالج کے دِنوں میں وہی کافی ہے لیکن اب تو اب چوں کہ ڈیجیٹل دور آ گیا ہے ڈرائنگ وغیرہ کمپیوٹر وغیرہ پر بھی ہو جاتا ہے اور کمپوٹر میں کافی کورسسز بھی ہوتے ہیں ڈرائنگ وغیرہ کے خاص طور پہ فوٹو گرافکس کمپیوٹر گرافکس اور بھی بہت سارے تو اگر تم کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے اور اِس میدان میں ایک جھنڈا گھاڑنا ہے یعنی ڈرائنگ کے تو تم کو چاہیے کہ کمپیوٹر میں کافی ایپس آتے ہیں کافی ویب سائڈ ہیں جن کے ذریعے تم کو کافی مدد ملے گی اور تمہاری صلاحیت کو بہتر بنانے میں کافی یوگدان رہے گا اُن ویب سائٹوں کا تو تم کو چاہیے کہ کہ کمپیوٹر میں جا کے کورل پہ ڈرائنگ کو سیکھو تو کافی اچھا رہے گا کیوں کہ کمپیوٹر میں جو کورل ہوتا ہے گرافک ڈیزائنر کے لیے کافی مددگار ہوتا ہے اور اِس سے کافی لوگوں کو مدد ملتی ہے تو میں یہی چاہوں گا کمپیوٹر پہ کورل پہ جا کر تم گرافک ڈیزائنر بنو اِس سے تم کو کافی اچھا رہے گا اور تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا